आंनि मोनफुंनायखौ लानानै आं जोबोद दुगि मानो होनोबा जोङो संसाराव जुलि जाबाय आंहा दा फिसा फिसौ मोनबाय आंहा फिसाज्ला सासे फिसाजो सासे दं बेनि थाखाय आंहा जोबोद दुगि एबा गोग्गानाय दं आंहा संसाराव थाखा फैसा रां रुफा गैयानो जाथों जा एसे मावनानै जायो खिन्थु आंहा फिसा फिसौ आरो आं फिसाय न'खर मोनसे दानो हाबाय बेनि थाखाय आंहा जोबोद गोजोननाय दं सुबुंफोरा बिसिबां थाखा फैसा हाजार थाथों थेवबो फिसा फिसौ गैयिनि थाखाय बिसिबां खस्थ' एबा दुखु लाना थांना थानाङो नाथाय आंहा आंनि फिसा सानै एबा आंनि फिसाय आंनि संसारखौ लानानै जोबोद दुगिनाय दङ